कोंकणी भाशेक प्रसिद्ध करपाक कोंकणी भाशा मंडळ आसा थंय वेगळेवेगळे कार्यक्रम आयोजीत करतात कार्यशाळा दवरतात कथाकथन नाटकां अशे कार्यक्रम आयोजीत करतात बूक बरोवप कोंकणी शाळा सुरू करप कोंकणींतल्यान शिकण्यो दिवप हे प्रयत्न चालूच आसात चडशा देवळांनी नाटकां जाता तीं आतां फकत कोंकणींतल्यानूच जातात नाटक कलाकार स्वता कोंकणी नाटक बरोवन लोकां मदीं नाटक स्वरुपांत कोंकणीची प्रसिद्धी करता लोकांक कोंकणी भाशेचो अभिमान आसपाक जाय आमी जें कितें कागदकाम करतले तें कोंकणींतल्यानूच करतले कोंकणी वांङ्मय वाडयतले कोंकणी आमची मायबोली तिका आमी वयर काडटले अशें सगल्यांक दिसपाक जाय प्रत्येक वाठारांत कोंकणी कार्यावळ घडोवन हाडटले हो एक ध्यास आसपाक जाय कोंकणी एक बरो रस्तो मेळटलो जाल्यार मुळावी शाळेंतल्यान सगळ्या राज्यभर कोंकणी भाशेंतल्यान शिक्षण जावपाक जाय आनी त्याखातीर सगळ्यांनी प्रयत्न करपाक जाय एका मनशाच्या प्रयत्नाक ताचें फळ मेळना सगल्या गोंयकारांनी एक जावपाक जाय आनी कोंकणी भाशेक आपली राज्यभाशा करपाक जाय जाल्यारच कोंकणी भाशेक प्रसिद्धी मेळटली तिका राखीव दवरपाक मेळटली प्रत्येक मनीस हांणे जर कोंकणी भाशेक वयर काडपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार केन्ना ना केन्ना कोंकणी भाशेक बरो वाव मेळटलो कोंकणी भाशेक वयर काडटलो जाल्यार ताका गूगलाचेर स्थान मेळपाक जाय आनी गूगलाचेर स्थान मेळटलें जाल्यार तशें आमी सगल्यांनी प्रयत्न करपाक जाय